گھوڑوں کو مؤثر طریقے سے سمجھنا اور ان سے بات چیت کرنا سیکھنا ایک مہارت ہے جس کے لیے وقت اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں گھوڑے کی جسمانی زبان آواز اور دگوں کو سمجھنا شامل ہے تاکہ آپ ان کے جذبات اور ضروریات کو بہتر طریقے سے جان سکیں یہ کچھ طریقے ہیں جن سے آپ گھوڑوں کے ساتھ مؤثر بات چیت کر سکتے ہیں گھوڑے کی جسمانی زبان کو سمجھنا گھوڑے اپنے جسم کے مخالف حصوں حصوں جیسے کانوں آنکھوں دم دم اور جسم کے دیگر حصوں سے اپنے جذبات اور اعمال ظاہر کرتے ہیں ان کی زبان کو سمجھنا اس بات چیت کی بنیاد ہے آہستہ رویہ اپنانا گھوڑے احساس جانور ہیں اس لیے ان کے ساتھ آہستہ اور پرسکون انداز میں بات کرنا ضروری ہے